हम घरमे बहुत तरहकेँ पेय पदार्थ खानासभ बनबैत छी ओहिमे हमरा सभसँ नीक अपना हाथक जे यए हमरा बहुत ओहिके बारेमे बड़ाइ सुनैके भेटल हेँ तऽ हम मछली कढ़ी बहुत नीकसँ बनबैत छी तऽ ओहिमे मछली कढ़ी बनबै लेल पहिले तऽ मछली चाही फेर जेनाकि लहसुन प्याज गरममसाला हल्दी नमक आओर अथी फोरन फोरनके लेल जीर राइ मिर्ची तेजपात ईसभ हमरा जरूरी होइत अछि हीङ्ग आओर टमाटर ईसभ जरूरी अछि तऽ हम जे बनबैत छी तऽ पहिले की करैत छी जे मछलीकेँ फ्राइ करैत अगर अहाँ मछली फ्राइ करैत छी ने नीकसँ तऽ अहाँकेँ कढ़ी टेस्टी हेबे करत तऽ पहिले तऽ मछलीकेँ ठीकसँ फ्राई करबाक छै ओहिके बाद फेरो फोरनसभ दैत छियै सेसभ अहाँ कऽ सकैत छी करू दियौ आ ओहिके बाद मसालाके अहाँ धीरे धीरे एकदम स्लो तावपर ओकरा भुजियौ आ ओहिके बाद ओहिमे ज्यादा अगर पानि दऽ दियौ अहाँ तैयो टेस्टी नहि बनैत छै नहि अगर कम दियौ तैयो नहि टेस्टी बनैत छै तऽ मतलब ओकरा मीडियममे राखू आ ओकरा पहिले नीकसँ मतलब ओ जे उबाल आबैत छै ओहिमे ओ आबय दियौ जखन लागत कि नहि उबाल लगभग फेन ओहिमे आबैत छै फेन अगर हल्का कम भऽ जाइए तऽ ताहिके बाद अहाँ ओहिमे मछली दऽ के ओकरा हल्का काल राखू आ फेर उतारि दियौ आ कनि काल बाद ओहि मछलीकेँ अहाँ टेस्ट करू तऽ बहुत ज्यादा नीक लागैत छै तऽ बनबै बनबैके बात होइत छै सभके अपन अपन तरीका होइत छै आ खाइके अथी जे होइत छै से रहैत छै अलग रहैत छै तऽ नीक लागत अगर अहाँ खेबै तऽ